हैलो जियां तुसें लोकें मिगी मतलब कि एह् मेसैज इक सोआल पुच्छेआ कि एह् लोक जेह्के मतलब डोगरा रियासी डिस्ट्रिक दे टुरिस्ट एरिया न टुरिस्ट एरिया न कि साढ़े इक पैह्ली गल्ल एह् कि साढ़े जम्मू च मिगी मंदरें दा शैह्र आक्खेआ जंदा ऐ ओह्दे बिच्च जेह्का सब तू पैह्लें आंदा माता वैश्णो देवी कटरा ओह्दे बिच्च मतलब कि जियां कि सारें डोगरें लोकें गी बी मैं एह् चीज़ आक्खना चाह्न्नीं कि ओह् बाह्रे दे लोकें गी बी कि जियां लोक बाह्रा आंदे न जियां साढ़े जिन्ने बी टुरिस्ट एरिये न जेह्के बेस्ट तू बेस्ट लोकें जरूर जाना चाहिदा जियां कि दिक्खी लैओ कि देवा माई देवा माई होई गेआ ओह्देे बाद बिच्च कटरा माता वैष्णो देवी होई गेआ भूमका मंदर होई गेआ बाण गंगा होई अर्धकुंवारी होई गेई एह् चीज़ मतलब फेमस जित्थें जगह बंदे गी जाना चाहिदा ओह्दे बाद बिच्च बाबा धनसर आई गेआ नौ देवियां आई गेइयां देवी पिंडी आई गेइयां एह् जेह्की मती साढ़ी सब तू जादा फेमस जगह जित्थें बंदा इक ते पिकनिक बी बनाई सकदा होर इक ते बंदा उद्धर जाइयै घरा रुट्टी शुट्टी बनाइयै लेआइयै जियां डोगरा कल्चर च खमीरे शमीरे पाए दे होन कन्नै अम्बल अचार पाइयै ते फिर बंदा अपनी फैमिली गी लेइयै ते उद्धर जा ते गर्मियें दिनें बिच्च ते इ'न्ना इत्थें आंनद ऐ कि जियां साढ़ा मिनी कश्मीर ऐ जां लोक भाई लोक कश्मीर घूमने गी जंदे न जियां लोक कश्मीर घुम्मने गी जंदे न कश्मीर घूमने कोला में आक्खनी कि जेल्लै गर्मियां होंदियां न ते गर्मियें दिनें अगर बंदा देवी पिंडियें चली जा ते में ते एह् आक्खनी होन्नी जगह कोई निं ऐ होर उत्थें जाइयै बच्चे बी खुश होई जंदे इक ते सैर दा सैर होई जंदी दुए नंबर घरूं खमीरे शमीरे बनान एह् लोक ते डोगरा कल्चर गी अग्गें बढ़ान ते हमेशा साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा कल्चर जेह्का अस हमेशा प्रमोट करदे आए होर असें अग्गें बी करदे आना ऐ होर देवा नौ देवी पिंडियें दी में तुसेंगी गल्ल सनां घट्ट कोला घट्ट पंज किल्लो सत्त किलोमीटर पैदल ऐ जाना ते सत्त किलोमीटर आना चौदां किलोमीटर होना ओह् एरिया पर उत्थें पिकनिक स्टाप बी ऐ तुस मतलब कि एंजॉय बड़ा करी सकदे ताज़ी हवा ताज़ा पानी ठंडा ठंडा लोक जाना न्हान ओह्दे बाद तुस चली जाओ बाबा धनसर बाबा धनसर जेह्की शिवजी दी मतलब कि मंदर ऐ शिवजी दा आप शम्भू मुर्ति ऐ होर उत्थें सारें लोकें जरूर जाना चाहिदा होर उत्थें बी पानी न्हाने बास्तै बी ऐ उद्धर तुस बेही बी सकदे मतलब पूरा दिन तुस बिताई बी सकदे ओह्दे बाद बिच्च साढ़ी फेमस जगह जित्थें मतलब कि जित्थें लोकें तकरीबन जाना चाहिदा फिर ओह् जगह आई गेई अग्गें चली जाओ तुस सूला पार्क उद्धर बी इक पार्क बनाए दा टूरिस्ट कि मतलब कि पैहा लाइयै साढ़ी एडमीस्टरेशन नै उत्थें बी अंदर स्विमिंग पूल बने दे काफी लोक गर्मियें बिच्च जेह्का जाइयै उत्थै आनंद लैंदे न ते लोकें गी में आक्खनी जरूर ते मतलब अस एह् चीज़ आक्खन चाहन्नें कि जरूर उत्थें जान उद्धर जाइयै उस चीज़ दा आनंद लैन ओह्दे बाद राफ्टिंग आई गेई दरेआ बिच्च मतलब राफ्टिंग कराई सकदे तुस ओह् बी जरूर करनी चाहिदी ओह् जरूर ओह्दा आनंद जेह्का टुरिस्ट लैना चाहिदा होर ओह्दे अग्गें चली जाओ तुस शिवखोड़ी चली जाओ जियां मतलब कि उद्धर बी तुसेंगी पैदल घोड़ा बी लब्भी जाना पैदल बी जाई सकदे कोई दिक्कत निं ऐ ओह्दे बाद च बड़े अच्छे मतलब कि साढ़े जेह्के मेन मेन चीज़ां न इत्थें बंदे नै जरूर जाना चाहिदा ते होर इसी अवेयरनेस होर साढ़े डोगरे लोकें गी खास करियै साढ़े डोगरे लोकें बी जाना चाहिदा होर जियां समझी लैओ कि तुस कटरा गै आंदे ओ कटरा निक्के निक्के निक्के ऐसे टुरिस्ट एरिये न जित्थें तुसें जरूर जाना चाहिदा होर साढ़े लोकें दी इक मतलब कि एह् बी ऐ डिमांड कि क्यों नेईं इसी पैदल गै इद्धरूं बाण गंगा तूं लेइयै अग्गें इसी पैदल बनाया जा होर में अपने मतलब कि टुरिस्ट आह्लें गी होर गौरमेंट गी बी एह् चीज़ जरूर आक्खना चांह्ङ एहदे बिच्च स्पीच च कि अस चाहन्नें कि कड़मली देवा माई दा इत्थां भुंगा मंदर दा लेइयै ते देवा देवी पिंडियें धोड़ी जेह्का इद्धरूं पैदल रोड़ निकलै होर उद्धर टाईल वर्क होऐ होर जेह्के लोक उद्धर आंनद कन्नै साढ़ै कटरा होर टूरिस्ट बधै होर लोकें दा इक दिन दा स्टे बधे जियां साढ़ा शंकराचार्य मंदर ऐ ओह् बी मतलब कि उद्धर बी कम्म लग्गे दा ऐ ते में चाह्न्नीं कि लोक उद्धर बी जान साढ़े केईं डोगरे लोकें गी पता गै निं ऐ कि शंकराचार्य कुद्धर ऐ पर में एह् जे आक्खना चाह्न्नीं कि शंकराचार्य मंदर साढ़े भूमका मंदर कोला उप्पर जाइयै उत्थें लोकें जाना चाहिदा निक्के निक्के निक्के ते एह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़ा इक टुरिस्ट बधना दूआ नंबर उं'दी इक दिन दा स्टे होर बधी जाना होर इक दिन दा स्टे बधने कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी कटरै दी जेह्की डेवल्पमेंट होनी होर साढ़े लोकें गी जेह्की जादै जात्तरा स्टे दा होना जादै इं'दे कमरे च जादा समझी लैओ कि साढ़ा लोकें दा साढ़े डोगरें लोकें दा इक जम्मू कश्मीर च सब तू जात्तरा जेह्की आंदी ऐ ना ओह् आंदी ऐ माता वैष्णो क्योंकि हर जगह जेह्के टुरिस्ट बी तुस चली जाओ अमरनाथ अमरनाथ बी दो तिन म्हीनै जात्तरा चलदी तुस चली जाओ मचैल उद्धर बी दो तिन म्हीनै जात्तरा चलदी जेह्का साढ़ा कटरा ऐ जेह्की माता वैष्णो उत्थें चौबी घैंटे जात्तरा चलदी ऐ